जेकॾहिं असां पंहिंजे सिहत संभालण वारे हिसे में ॾिसंदासीं त असांजे राज्य में अञा सिहत खे खणी करे घणियूं ई तकलीफ़ूं आहिनि जिते माण्हुनि खे जल्दी इलाजु मिलण खपे उते अञा देरि थी थिए देरि थियण जे करे केतिरनि ई माण्हुनि जूं जानियूं निकिरी वञनि थियूं पंहिंजनि खां अलॻि थी वञनि था जेकॾहिं असां ॾिसूं त कोरोना काल में ऑक्सीज़न जा सिलेंडर घटि हुजण जे करे पलंग घटि हुजण जे करे माण्हुनि जो साहु निकिरी पियो वञे इहे सुविधाऊं असांखे अञा पंहिंजे राज्य में वधाइणु खपे इहो तॾहिं ई थींदो जॾहिं असां ॿियनि राज्यनि सां मिली करे उन्हनि सां एकता करे उन्हनि जा जेके विचार आहिनि उन्हनि जूं जेकी टेकनीकूं आहिनि उहे गॾिजी मिली करे असां पंहिंजे राज्य में बि अपनाईंदासीं त घणियूं ई बीमारियूं घटि जी वेंदियूं अॼुकल्ह केतिरियूं त बीमारियूं वधियलु आहिनि कैंसर केॾो त वधी वियो आहे इन करे असांखे पंहिंजे राज्य में अञा बि ॿियनि राज्यनि सां मिली करे उन्हनि जा तरीक़ा सिखी करे पंहिंजे सिहत जो संभाल करणु खपे